पैह्लें पैह्लें ओह् मिगी ज्यादा पसंद हे मतलव कि जेह्के ओह् होई गे जि'यां पैह्लें पैह्लें पता केह् करदियां हियां फिल्मां हम साथ साथ है बागवान जेह्कियां परिवारें कन्नै बेहियै दिक्खी सकदे हे

ओह् इ'यै हम साथ साथ है तारे जमीं पर बजरंगी भाईजान एह् आह्लियां मूवी मिगी शैल लगदियां बागवान होई जि'यां कुछ कुछ होता है कल हो ना हो

अच्छा इक मूवी होर बड़ी गै शैल लगदी स्होई स्होई इ'यां मेरा दम निकली जंदा हा ओह् भूल भूलैया फिर हेरा फेरी फिर हेरा फेरी ते मेरी बड़ी गै पसंद मूवी ऐ मिगी बड़ी गै शैल लगदी ओह्

ते मूवी सगुआं जेह्की मिगी जेह्की मिगी बड़ी गै पसंद न केह् नांऽ ओह् जेह्की ओह् नेईं ऐ ही बदतमीज दिल

ते लता मंगेशकर जी ते श्रेया घोषाल एह् चार पंज सिंगर गी अ'ऊं सुनदी गै सुनदी बड़े गै शैल लगदे मिगी अरिजीत ते हून नमां हूनै ई हूनै ई नमां आया दा पर लता मंगेशकर होरें गी अ'ऊं बड़े पराने सुनदी आवा निं ते श्रेया घोषाल ते उं'दे बाद च गै आइयां पर लता मंगेशकर होर बड़ियां परानियां न पर हून नेईं रेह्दियां न उं'दे गानें अजें बी जिंदा न मतलव कि उं'दे गाने होन तां उं'दी उं'दे गाने च एह् गल्ल ही की अज्ज गल्ल दे गाने च हून घट्टी दी पर चलो खरी कोश्ट करदे अज्जे अज्जकल दे गायक कोश्ट करदे जिन्नी होई सकै उन्नी कोश्ट करनी